आं आंनि जिउआव गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांबाय फरायनायनि फारसे आरो न'खरनि फारसे थाखा फैसा गैयिनि थाखाय आं मोजाङै फरायनो हायाखै फरायनायनि बेलायाव बिमा बिफाया आंखौ गोबां खस्थ' खालामनानै फोरोंदों फोलावदों आरो गुबुननाव रां दाहार लायै लायै फोरोंदों बिमा बिफाया गावसोरनि लोमजानाय साजानायखौबाबो गारनानै आंखौ मोजाङै फोरोंदों आरो नख'राव जोंहा गोबां बिमा बिफाया दुखु मोननांदों गुबुनफोरजों नासयजादों गामिनि सुबुंफोरजों गोबां गोबां मा मा बुंजादों आरो आरो जिउआव बिमा बिफाया जोंना जोबोद खस्थ'यै आंखौ मोजां फोरोंदों मोजाङै गिदिर गोलाव खालामदों बिमा बिफाया बिमायफोरनावबो लोमजानायाव रां दाहार लानानै आंखौ मोजाङै दैदेनलांदों आरो फोरोंदों जिउआव बेफोरबायदि जेंनाखौ गोबां लोगो मोनबोबाय आङो आरो माखासे सुबुंफोराबो जोंखौ गोबां दुखु दाहा होदोंब्लाबो जों बेफोरखौ जेंनाखौ सौसिनानैब्लाबो गुबुनफोरबादि गेदेर गोलाव सुबुंफोरबायदि जोंबो नाजाबोबाय बिमा बिफायाबो आंखौ गोबां खस्थ' खालामनानैब्लाबो गेदेर गोलाव खालामनानै आंखौ फोरोंबाय फोलावबाय आं दा बेफोरनि थाखायनो एसे गेदेर गोलाव जानो हादों मोजाङै मोजां फरायलांनो हादों